नमस्ते बोलिए क्या है जी हाँ क्या चाहिए आपको क्या क्या चाहिए मटर पनीर मटर वह बिरयानी नहीं मटर पनीर है मिठाइयाँ हैं अलग अलग प्रकार की मठनी है दालमठनी ढोकला है और जी हाँ लगभग एक घंटे में हो जाएगा जी हाँ नहीं सिर्फ़ शाकाहारी होता है शुद्ध रहता है खाने में कोई मिलावट नहीं है सामान क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है हाँ ठीक रहता है अभी में लोग आ नहीं रहे हैं फ़िलहाल सुबह का टाइम है दोपहर में भीड़ रहती है व्यवस्था अच्छा है खाना भी बहुत अच्छा नंबर वन का है यहाँ काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं खाना खाते रहते हैं और काफ़ी तारीफ़ भी करते हैं खाना की जी हाँ ज़रूर खाने के बाद यहाँ मीठा भी मिलता है कि मतलब आप कोई चीज़ पीना भी है वह भी रहता है कोल्ड ड्रिंक या कॉपी ऑपी जो भी जी हाँ बाहर भी यहाँ की बुकिंग होती है लोग यहाँ से खाना पारसल भी करवाते हैं लेकर भी जाते हैं और मतलब भी लेकर जाता है पासिंग होता है बाहर भी जी हाँ हाँ ज़रूर ठीक ठीक हाँ नहीं बिलकुल नहीं यह ताज़ा ताज़ा खाना बनता है यह सही रहता है सब कुछ मिठाई में रसमलाई है गुलाब जामुन है राजभोग है मावा की लड्डडू है सीसी के लड्डू है और छेना है हाँ जी है ठीक है ठीक है ठीक है और कुछ मेम आप को चाहिए